ہمارے علاقے میں بہت سے بڑے بڑے اسکول موجود ہیں جس جگہ پر میں قیام پذیر ہوں اس جگہ پر بہت سے بڑے بڑے اسکول ہیں انہیں میں سے جو چند اسکول کے نام میں یہاں پر گنانے جا رہا ہوں اس میں میپ ماڈرن اسکول جو میرے گھر سے بہت زیادہ قریب ہے اور ایک اسکول جہاں پر میں درس و تدریس کا سلسلہ درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا ہوں وہ ردا انٹرنیشنل اسکول ہے اور اس اسکو اسغول کی خاصیت بہت ساری ہے اسی انہیں خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر گرلز اور بوائز کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے بالکل دونوں کا معاملہ جو ہے وہ سپریڈ ہے لڑکیاں الگ بلڈنگ میں پڑھتی ہیں اور لڑکے الگ بلڈنگ میں پڑھتے ہیں اس اسکول میں ایٹ تک کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ پورا اسلامک اسکول ہے اس میں غیرمسلموں کا ایڈمیشن ممنوع ہے اور اسی طریقے سے اس اسکول میں قرآن اور حدیث اور اسلامی باتیں اردو کی کتابیں انگلش اور سائنس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے علوم کو اس اسکول میں دیا جاتا ہے اگر میں اپنی بات کروں کہ یہاں کی یہاں کے طے یہاں کے تعلیمی معیار سے میں اس اسکول ان اسکولوں کی تعلیمی معیار سے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اور میں نہیں پسند کرتا کہ کہیں اور جا کر کے میں کسی دوسرے اسکول میں جا کر کے تعلیم حاصل کروں اس علاقے کے اسکول کو چھوڑ کر کے